अह मा खबर अह नांदों दे मा मोनथाय अह हेल' मा आया मोजांमोन दहलै आं हरनायालाय नोङा गुबुननि माने आंबो बुस्थुआ आंनि निजा आखाइजों बानायनाय नङा र' माने आंबो बायस'नासो फानो नालाय बेफारि नालाय बिदिनो फानखाबाय थायो जोङो बेफारि नालाय जिबाबो फान्नानै बायस'ना फानो आरो बुस्थुखौलाय आइया नों बायना लांबाय जेला आंलाय मानो नोंनि फैसाखौ हरफिन्नोसै हरा होमबा ओइ अह थारमाने दा नों दे दे आंनि फिथाइ सामथाइ लांनायखौ बुंदों नों दालि आलुवा बया थांबा बै दखान गेदेरखौ बुंनो हायो नामा दखानावबोथ' आलु बया थायो आलु दालि थाव संख्रि बिराद बया बया फानो बिसोरबो बिदिनो फानखायो जों बेफारि मानसि नालाय जिबाबो बायस'नानै फानखायो दे आंलाय मोजां बायदिसो मोन्दोंमोन ना होमबालाय होमबालाय फुजायाव होनो मोनासै नामा बिदिबालाय आंहासो फाब नांसिगोन नामा फान्नायनि है आंहा इसोरखौ गाबज्रिगोनहाय फाफ नाङै बायदि रख'दा फैसाखौनो लांफैदो र' होनबालाय नोङो नोङा जिखिनि फैसा होदों बेखिनिखौल' होगोन आं दे दोनदो दे